हँ प्रणाम करय छी हमरा रूम लएके रहय विद्यार्थी सबके रहयके लिये छै या दू गो बच्चा छै

छै दू गो रूम

ए सी नहि लागल यऽ की ए सी नहि यऽ लागल ओ ओ दुनू बच्चाके ने ओ सएह छै तऽ की करबय नॉर्मले लए लऽ पड़तय पैसो तऽ इएह जादे कहय छियै हँ हँ हँ गार्जियनके पड़तय ने हँ ठीक ठीक छै पेमेंट पहिले लेबय कि लेटसँ लेबय

हँ हँ ओ ठीक ठीके छै ठीक ठीक ठीक जाइमे जे छै से एतऽसँ जाइमे दिक्कत नहि ने हेतय बच्चाके ओ ठीक छै ठीक छै ठीक छै तऽ यहाँके ठीक ठीक छै थैंक यू राखय छी ठीक छै